मां तव्हांखे पंहिंजे सामान जो ऑडर कयो हुओ खाधे जो उन खाधे में चार आईटम मिसिंग आहिनि जंहिं करे मुंहिंजा महिमान बुख ते वेठा आहिनि ऐं उन्हनि खे खाधो टेम सां न मिली सघियो आहे इहे आईटम आहिनि राजमा चांवर शाही पनीर रायतो प्लीस तव्हां उन आईटम जो ध्यानु कंदा ऐं जल्द में जल्द उहे आईटम मूंखे मोकिलींदा ताकी मुंहिंजा महिमान टेम सां खाधो खाई पंहिंजी बुख मिटाए सघनि ऐं खाधो तव्हांजो एतिरो टेस्टी हुजे जंहिंमें हू हिकदमि ख़ुशि थी वञनि ऐं तव्हांजी वाह वाह कंदे न भुलनि हर आईटम अहिड़ी चसकेदारु ऐं मज़ेदारु हुअणु खपे की तव्हांजो त नाम थिए ई थिए साण में खाइण वारे खे सवादु ऐं आनंद पूरो अचे मौज मस्तीअ में झूमी उथनि की वाह छा त मां खाधो खाधो आहे केॾो बढ़िया वाह वाह कंदा ख़ुशि गुज़रंदा पंहिंजो अॻिते वधंदा रहनि महिरबानी कंदा महिरबानी कंदा